हमरा जे बुनाइ सऽ जुड़ल लक्ष्य

हमरा बहुत नीक लागैया सिलाइ उलाइके दिशामे काज करैके लेल ताहि पर हमसब काज करै छी गृहणी जीवन जे छै से घरके खाना उना बनेला बाद जे छै से अपन किछु घरेलू काज हमरा सिलाइमे बहुत रुचि अछि बुनाइमे ओहि दुआरे हमसभ बहुत नीक लगन से सिलाइ बुनाइ करै छी अपन घर दुआरिमे काज केलहु समय निकालिके बुनाइके लक्ष्य जे छै हमरा सभके जे बहुत नीक लागैया जँ हमसभ बुझै छी जे हमरा सभके कढ़ाइ बुनाइ सिलाइमे एहि सभमे बहुत रुचि अछि तऽ हम ओहि सब पर हमसब बहुत नीक से लगन से काज करै छी कपड़ा उपड़ा सीलहुॅं सूट सिलहुॅं साड़ी उड़ी मे फल लगेलहुॅं बहुत एहन काज छै घगड़ी सीलहुॅं छोट छोट बच्चाके बहुत एहन सूट सलवार सब बनेलहुॅं पैजामा सब बनेलहुॅं बहुत एहन काज छै जेना कि गाँव घरके आदमीके सबटा सुविधा भेटल रहैया छोट छोट चीजके लेल कतौ बाहर नहि जाए पड़ल हमसब अपना घरेमे काज उज करै छी एहि सबके बहुत आकांक्षा चेष्टाके साथ जाहिमे हमरा सबके बहुत नीक लागैया घरमे काज करयमे सिलाइ बुनाइ करयमे एहिमे कोनो दिक्कत नहि होइया आब जे कठिनाइ छै सिलाइ बुनाइ मशीनमे आँखि दर्द डाँर दर्द पएर दर्द तऽ ओहि सबके तऽ कठिनाइ झेलऽ पड़तै हर चीजमे कठिन छै लेकिन तैयो हमरा सभके बहुत आकाँचा और उत्साह मिलैये काज करैमे